ہاں ہیلو جی سر جی سر جی سر سر مہاتما گاندھی میں تو بکنگ فل چل رہی ہے دوسرے والی میوزیم میں ہو جائے گا سر کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ سر ابھی اچھا سر آپ کہاں سے آئے ہیں گھومنے کے لیے سر آپ بلانگ کہاں سے کرتے ہیں اچھا دہلی سے آئے ہوئے ہیں جی کتنے دن کا ٹور ہے سر آپ کا یہاں اچھا تو یہاں کب آنا چاہ رہے ہیں آپ کل کتنے بجے تک آئیں گے سر سر لوکیشن پتہ ہے آپ کو یہ سر حضرت گنج لوکیشن میں ہے ڈالی گنج سے نزدیک ہی ہے وہاں سے آپ جو ہے کسی بھی آٹو والے سے یا کسی بھی طریقے سے آ سکتے ہیں زیادہ دور نہیں ہے مہاتما گاندھی فل ہے اور دوسرے میں آ سکتے ہیں ہم تو سر میں آپ کی جی اسٹیٹ کتنے کتنے لوگ ہیں سر آپ دو لوگ ہیں سر تو میں آپ کی کل بکنگ کتنے بجے کر کر دوں بارہ بجے تا تک اچھا ٹھیک ہے سر اور ہمارے یہاں جی سر جی سر سر یہ پانچ سو روپئے پر پر آدمی ہے سر ایک آدمی کا سر ہم ٹکٹ جو ہے پانچ سو روپئے ہے جی سر جی جی سر سر اس میں آپ کا آدھار لگے گا اور پین کارڈ پین کارڈ ہوگا تو پین کارڈ لگ جائے گا سر دو چیز میں ہو جائے گا سر باقی کچھ جی سر جی سر ٹھیک ہے میں آپ کی بکنگ کر لے رہا ہوں ٹھیک ہے تھینک یو سر